हा ओम दृष्टि मोबाइल मां ॻाल्हायां पई मोबाइल आहे ओपो आहे आईफ़ोन आहे वीवो आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे वीवो में भलाई अलाई अलॻि अलॻि मोबाइल आहे वीवो फाइव आहे वीवो वाई हंड्रेड आहे वीवो सतावीह आहे वीवो चोवीह आहे त तव्हांखे केॾो खपेव सभिनी जी अलॻि अलॻि रेंज हूंदी आहे वीवो फाइव आहे कुझु पंद्रहें हज़ार जो वीवो वाई हंड्रेड आहे कुझु चालीह हज़ार जो वीवो सतावीह आहे वीह हज़ार जो वीवो सतावीह वीह हज़ार जो पवंदो तव्हांखे

वीवो में तव्हांखे अछो आहे ॻाढ़ो आहे में ब्लू आहे नीलो हा हा तव्हांखे ऑनलाइन बि मोकिले सघां थी मोबाइल में अने इनमें अलाई फैसिलिटी अलाई सुविधा सुठियूं आहिनि हिननि जी इन में तव्हांजा फ़ोटो वीडियो खे वधारे चवंदा आहिनि न उहो बि तव्हांखे रहिजी वेंदा उन में तव्हांखे ईअं फूल कोनि थींदो हम्म

हम्म तव्हां ऑनलाइन न घुराइजो ऐं तव्हांजा उहे जेका फ़ोटा आहिनि वीडियो आहिनि उहो सभु तव्हां मोबाइल में रहिजी ईंदा उन में तव्हांखे फिफ्टी फोर मैगा जो ॾींदसि जिन में तव्हांखे वीडियो फ़ोटो सभु रहिजी वेंदा डॉक्यूमेंट आहिनि उहो सभु रहिजी वेंदा तव्हां खे डिलीट मारण जी ज़रूरु कोनि पवंदी

हम्म त तव्हां हफ़्तनि सां वठी था सघो दाम थोरा थोरा ॾेई था सघो तव्हांखे सत भरिणी पवंदियूं हम्म त पहिरीं तव्हां खां टे हज़ार आऊं वठंदसि हा पोइ तव्हां भले धीरे धीरे ॾेई छॾिजो वांधो कोनि अथव न न मूं को बि एॾो चए न फैसिलिटी बि एॾी ॾियो तव्हां तव्हांजे साम्हूं हम्म सत महिना महिने जी महिने जी तव्हांखे भरिणी पवंदी ॾेढु हज़ार ॾेढु सौ ॾेढु सौ पंद्रहं सौ हा हा हम्म हा हम्म तव्हांजो छोकिरो पको ईंदो न ॾिसण की मूंखे वरी अचिणो पवंदो सुविधा अथव तव्हां वटि हा जय झूलेलाल